हैलो हां जी नमस्ते सर सर में ऐक्चुली ना तुं'दे कोल पिछले हफ्ते दस्सन आए हे ना छोटे भ्राऽ गी ओह् ओह्दा नांऽ हा राज्यवर्धन ते उसी दस्सन आए दे हे हां हां हां जी हां जी ओह् थोह्ड़ी ना ओह्दी जेह्ड़ी तबीयत ऐ होर ज्यादा थ्होड़ी खराब होई गेई ऐ तुं'दी दवाई थोह्ड़े दिन गै असर कीती

सर ओह् ते सब कुछ कीता हां हां सर परहेज ते ओह् करा दे न हून अज्जकल जागत कुत्थै एह् करदे न फोन फान छड्डदे नी नेईं नेईं ओह् गल्ल ते स्हेई ऐ फोन फान ते छड्डदे नी ऐ हां जी हां जी ठीक ऐ अच्छा बस उ'ऐ ओह्दा ना थोह्ड़ा रिजल्ट आया हा ना तुसें सनाया हा ना पिच्छे जेह् ओह्दा रिजल्ट आया ओह्दे कन्नै ओह् होई गेदा थोह्ड़ा बच्चा हां जी हां जी ठीक ऐ चलो अस उसी नेई करदे उसी ज्यादा दबाब ते नेईं पा दे ओह्दे उप्पर पर चक्कर उयै होंदा ना हून बच्चै जेल्लै स्हेई राह् उप्पर चलै फेर गै ना हून हां हां तुसें किस दिन बैठना हून हां जी अच्छा कल दिनें कल दिनें अच्छा ठीक ऐ कल तुसें गै आना ना इत्थै बैठन ठीक ऐ ठीक ऐ ते सर एह् किन्ना गै किन्ना गै टैम लग्गग कि बच्चा मतलब ठीक होई जाह्ग थोह्ड़ा कि के ओहदे हून ना फाइनल पेपर बी हैन न हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ध्यान गै रक्खने आं हां जी हां जी चलो कोई नी हां जी ते दवाइयें दवाइयें दा कोई चक्कर चुक्कर चलो ठीक ऐ फिर कल आन्ने अस ठीक ऐ जी ठीक ऐ नमस्ते सर ओके